हाँ मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक स्कूल बैग खरीदा था

और जो उसका फ़ैब्रिक था वह भी बहुत ख़राब था एक बार धोने पर बैग पूरा ख़राब हो गया और कई जगह से उसकी सिलाई भी खुलने लगी इसलिए मुझे यह बैग पसंद नहीं आया क्योंकि एक तो उसका दाम बहुत ही महंगा था और इतने महंगे होने के बाद भी वह दो से चार दिन भी इस्तेमाल नहीं हो पाया इसलिए मुझे यह बैग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा